राजस्थान में प्रमुख धार्मिक स्थल और पूजा स्थल है जैसे कि हमारे यहाँ आमेर माता का मंदिर है जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है वहाँ पर जाकर कोई भी पूजा वगैरह करवानी हो तो लोग वहाँ पर जाते हैं तीज त्योहार पर वहाँ जाके पूजा करते हैं दूसरा गोविंद देव जी का मंदिर है जिसमें कान्हा जी की बहुत अलग अलग तरीके की सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं वहाँ पर जाकर मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर दृश्य हैं कान्हा जी की मूर्तियों के जो मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करते हैं प्रभावित करते हैं